میں آپ کو اردو ادب کی ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو بہت سے قارئین کو جذباتی کر دیتی ہے اس کتاب کا نام آنگن ہے جسے خدیجہ مستور نے لکھا ہے آنگن تقسیم ہند کے پس منظر میں ایک خاندان کی کہانی ہے جس میں انفرادی کرداروں کے مشکلات اور دلی کیفیات کو انتہائی مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے کتاب کی کہانی ایک مشترکہ خاندان کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جو تقسیم ہند کے دوران بکھر جاتا ہے اس کتاب میں مصنفہ نے نہ صرف تاریخی واقعات کو بلکہ ان واقعات کے ذاتی اور سماجی اثرات کو بھی بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے آنگن کے کردار اپنے اپنے دکھ اور درد کے ساتھ جیتے ہیں اور ان کی جدوجہد اور مشکلات قارئین کو جذباتی کر دیتی ہے مثال کے طور پر عالیہ کا کردار جو کہانی کی مرکزی کردار ہے اپنی خاندان کی تباہی اور اپنے خوابوں کی بربادی کا سامنا کرتی ہے اس کے دکھ ناامیدیاں اور دل شکستگی بہت ہی دردناک انداز میں بیان کیے گئے ہیں کتاب میں بیان کیے گئے واقعات اور کرداروں کی حقیقی زندگی کی مشکلات اور مسائل قارئین کے دلوں کو چھو لیتے ہیں اور انہیں آنسوؤں میں ڈبو دیتے ہیں خدیجہ مستور نے آنگن میں جذباتی معاشرتی اور سیاسی مسائل کو اس قدر حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا ہے کہ یہ کتاب نہ صرف ایک ادبی شاہکار ہے بلکہ ایک تاریخی دستاویز بھی ہے آنگن کی کہانی اور اس کے کرداروں کے مشکلات پڑھ کر قارئین کو اپنے ہی معاشرتی اور ذاتی مسائل کا عکس نظر آتا ہے جو انہیں گہرے جذبات تجربے سے گزارتا ہے یہی وہ عناصر ہیں جو آنگن کو ایک جذباتی اور دل گداز کتاب بناتے ہیں جو قارئین کے دلوں کو چھو لیتی ہے اور انہیں آنسوؤں میں مبتلا کر دیتی ہے